गामियारि ओनसोलावहाय आबादारिफोरा गोबां जेंनाफोरजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो जेरै माइ गायनाय समावहाय नांगौ रोगोमनि जोङो दै जगायनो हाया लोगोसे खिसुमान जायगायाव दैज्लां बोथोर समाव गोबां बिबांनि अखा हानायनि जाहोनावबो आबादारि एबा गामियारि आबादारिफोरा मोगा मोगि जानो गोनां जायो आरो बेवहाय नांगौ बायदि जोंनो जखानि एबा जेसेबां बिबांनि जोंनो दै नांगौ बेसेबांखौ बबेबा समाव जोङो मोननो हाया आरो बबेबा समावहाय जोङो नांगौनि बांसिन जोंनो दैजोंबो मोगा मोगि जानो गोनां जायो आरो दैज्लां समफोरावहाय गोबां अखा हानायनि जाहोनाव माखासे दै लामाफोरनि जिथुनोखि बान्दो बान्दो थायो दा बेवहाय गोबां बिबांनि अखा हायोब्ला माखासे बान्दोफोराहाय दै बानाजोंहाय गुगा लाङो एबा खहा जायो दा बे बान्दोफोरा खहा जायोब्ला जोंनि आबादावहाय जोङो बेसेबां दै होनो होनांगौ जायो जों बे बिबांनि दैखौ जों मोननो हाया दा बेवहायो जोङो आबादारि हिसाबै गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जायो आरो बेजों लोगोसे जोंनियाव माखासे माइ आबादावहाय माखासे रोखोमनि एबा माखासे जाथिनि एम्फौफोर फैयो दा बे एम्फौफोराबो जोंनि बे माइ आबादफोरखौ खहा खालामो दा बिदिनो खहा जानायावहाय जोङो जेसेबांखिनि बिबांनि जोङो धोन मोननांगौ दा बेखिनि धोनखौ जों मोननो हाया आरो बे बेलायाव हानाय समावबो एबा माइ हानाय समावबो एबा माइ फिथाय ओंखारनाय समाव गोबां जायगायावनो जोङो नुनो मोनो एबा नुयो माखासे जाथिनि दाउफोराबो जोंनि माइ आबादफोरखौ जानानै सिलिंखार खालामो दा बेवहाय जोङो एसे मोगा मोगि एबा जेंनायाव गोलैनो गोनां जायो आरो गुबुन आबादफोरावहाय जोङो माखासे समफोरावहाय जिथुनिखि टरमुस बा वाटारमेलन बे खेथिखौ जोङो बानायदोंमोन दा बेवहायबो जोङो माखासे बोथोरनि बोथोर मिलायिआवहाय जोङो गोबां बिबांनि खरसा खालामनानै जों आबादखौ दैखाङो दा बेवहायो माखासे बोथोरनि गाज्रि बोथोरनि जाहोनाव जोङो बेवहायबो एसे गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जायो आरो जिथु आलु खेथि आलु खेथियावहायबो जोङो आलु खेथिखौबो जोङो माखासे जाहोननि थाखाय जोङो मोगा मोगि जानो गोनां जायो जेरैहाय खुवा खुनाय बांद्राय गुसुनि थाखाय ओनसोलाव खुवा खुयोब्ला बे आलु दंफांफोरा लाइट जानानै थैयो दा जों बेवहायबो जोङो गोबां आबादारिफोरा जेंनाफोरजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो दा बेवहायबो जोङो बेखौ बासायना लाखिनो गोनां जायोब्ला जोङो माखासे बिगियाननि जेरै मुलिफोर जोंबो बेफोरखौ बाहायनो गोनां जायो बिदिनो गुबुन आबाद जेरैहाय

गयनि बेलायावबो जोङो गयखौ आबादखौ जों बानायो बानायै बानायै जेब्ला सारि बोसोर फास बोसोर जायो अब्ला दंफांआ फिथाइ थाइहांहां अबस्था जायो अब्ला बै दंफांखौ माखासे जाथोनि एम्फौफोरा बेखौ अरनानै खहा खालामो दा बेवहायबो जोङो आबादारिफ्रा गोबां खहा जायो दा बेफोराव गामियारि ओनसोलावहाय जोंनि आबादारिफोरनि बा आबादारिफोरा जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो